हैल्लो नमस्ते कु'न बोल्ला दा न्यूज पेपर आह्ले बस ठीक ठाक तुस सनाओ हां ते माराज न्यूज पेपर की नि टैमा दा पुज्जा दा केह् चक्कर ऐ अच्छा अच्छा फंक्शन ते ऐ मन्नना गल्ल लेकिन अपनी डिप्टी दुए बंदे ई सौंपने चाहिदी ना उऐ चक्कर ऐ ना हां टैमा दा पुज्जिया फिर बंदा पढ़ी लैंदा ना उसी हांजी हां ते अगला ध्यान रक्खेओ ना टैमे दा पुज्जी जा ते बंदा पढ़ी लैंदा हां जिल्लै बंदा डिप्टी जंदा उठी ते फ्ही ओ पिच्छें इयां रौंह्दा पेदा फ्ही टैम नि लगदा पढ़ने हां हां अगलै टैमे दा पजाओ नि ए ठीक ऐ जी और ठीक ठाक नि चलो ध्यान गै रक्खेओ नि अच्छा ठीक